ग्रामीण क्षेत्रमे तकनीकी प्रॉब्लम ई रहै छै कि नेटवर्क उहाॅं पहिले तऽ आबै नहि छै बहुत जगह आबै भी छै तऽ बहुत लोककेँ जानकारी नहि होइ छै कि कहाँ से की खोलबै तऽ केना चलतै तऽ ओ ई सब दिक्कत छै ग्रामीण क्षेत्रमे तो वहाँके लोक सबके अगर ई सब सिखाएल जाए तऽ ओ अच्छा छै ओ लोग भी डेवलप होतै विकसित होतै तऽ एकरा सँ फायदा छै